अभी हम एकगो लैपटॉप खरीदले छियै जाहिमे एच पी के लैपटॉप है बड़ बढ़िआँ काम करै छै अपना व्यवसायके लेल लेले रहलियै मतलब कि ओहिसँ हम टाइपिंग करै छियै बहुत सारा फन्शन ओहिमे है बहुत अच्छा बहुत बड्ड नीक काम करै छै ओकरा जैसन हमरा लगैयै कि मतलब लेने छियै लैपटॉप हमहुँ कम दाममे अच्छा काम करैवला लैपटॉप लेने छी बड़ा अच्छा काम करै छै ओहिसँ हम मतलब अपन ऑनलाइन फॉर्म भरै छियै अपन टाइपिंग करै छियै सारा चीज गाना भरै छियै गाना डाउनलोड करै छियै सब चीज करै छियै शादी ब्याहके कैसेट बनबै छियै लैपटॉप एहि लेल लेने छियै कि ओकर बैटरी भी बहुत जादा चलै छै एक बेर फुल चार्ज कयलीह तऽ छओ सात घण्टा आरामसँ बैठके काम कयलीह कोनो दिक्कत नहि होइ छै ओहिमे एक बेर चार्ज कयलाके बाद छओ सात घण्टा तक कतनो फिल्म देखली काम कयली टाइपिंग कयली हिन्दी टाइपिंग चलै छै इंगलिश टाइपो हर भाषामे ओहिमे ओहिमे खास बात ई देखै छियै कि मैथिलीयोमे आ गेलै है ओहिमे